मेरे द्वारा एकत्र किए गए सिक्के आज मेरे लिए इतने महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये मेरे ज़माने में ही ये सिक्के मिल पाते हैं क्योंकि आज वर्तमान समय में देखा जाए तो दस रुपए के सिक्के बीस रुपए के सिक्के तक निकल आए हैं और अगर हम देखें आज ना हमें एक रुपए का सिक्का दिखाई देता है ना ही दो रुपए का सिक्का और अगर उससे पहले की भी बात की जाए तो उससे पहले जो अठन्नी चवन्नी इन सिक्कों की बात की जाती थी पहले तो पैसा चलता था तो पैसे के भी सिक्के बना करते थे तो मैंने उन सिक्कों को भी बचा के रखा है जो कि मुझे पहले सिक्कों की बहुत याद दिलाती है और उनका मूल्य मेरे लिए इस तरीके से है क्योंकि उन सिक्कों को मेरे परिवार वालों ने यानि मेरे माता पिताओं ने भी उनका इस्तेमाल किया उन्होंने जैसे बचाके रखा और उनके लिए जितना महत्वपूर्ण है उसी तरीके से यह मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है